असुलि वॾी कथा विस्पति देवता जी हीअ कथा करण सां सभिनी जा दुखिड़ा दूरि थी वेंदा आहिनि तनु ऐं मनु कामनाऊं सभु पूरी थी रहनि थियूं अहिड़े तरहि असांखे हर विस्पति ते विर्तु रखी टके जा ॾाख ऐं भुॻिड़ा आणे विस्पति देवता जी कथा करणु घुरिजे कथा जी शुरुआति आहे त हिकिड़ो शाहूकारु हूंदो हुओ जो हमेशा माल घुराब जा घुराब भराइ परदेस वेंदो हुओ हुतां केतिरो ई नाणो कठो करे ईंदो हुओ उहो धनु न सिर्फ़ु पंहिंजे कमु लॻाईंदो पर ग़रीबनि ऐं घुरजाउनि खे बि विरहाई ॾींदो हुओ उनजी ख़बरु शाहूकार खे कान हूंदी हुई हिकु दफ़े जी ॻाल्हि आहे त विस्पति ॾींहं घुराब ॿुडी विया हुन जाल खे चयईं त अॼु घुराब ॿुडी विया आहिनि छा थियो आहे हुनखे विस्पति देवता जी कथा करणु विसारे छ्ॾी हुई ऐं मुंहिंजे अॻियां वीरल भॻवानु साधूअ जे वेस में आहियो ऐं चयईंसि त माई तूं भिखिया ॾे माईअ वराणी ॾिनसि त मूंखे अहिड़ो धन ई न घुरिजे जो दान करे ॿियनि खे विराइ ॾियां साधू चयईंसि त सति वचनु ईअं थींदो हुन लाइ तोखे हिन रीत करणी पवंदियूं तूं सत विस्पति तूं घर में ॿुआरी पाइजांई मेटु तेल सां सनानु कजाईं मछी मांस वरताइजाईं त तुंहिंजो सभु धन नाशु थी वेंदो इएं चई साधू अंतर ध्यानु थी वियो अञां माईअ छह विस्पतियूं कयूं त सम्हूरो धन अंगर भितर थी वियो ऐं माल जा घुराब ॿुडी विया त वीरल भॻवान खे रोयणु पिटणु लॻी ऐं चवणु लॻी त इहे छा थी वियो हुनजो पुटु घोट जे रुप में घोड़ीअ तां किरी मरी वियो हीअ उछिंगारूं ॾेई रोअणु लॻी ऐं पुटु जा पारथाम कढणु लॻी साधू जे वेस में हिकु आयुसि ऐं चयुसि त तूं विस्पति वीरल भॻवान जो अपमानु कयो आहे जंहिंजो फलु भोगे रहीं आईं साधू वारी ॻाल्हि हिनखे यादि आई ऐं हिन माफ़ी वठी चयो त मां हाणे विस्पति देवता जी कथा कंदसि इहा जेल जे दरवाज़े वटि वई हुननि खां ॾाख उननि खां ॾाख ऐं भुगिड़ा वठी जेल जे दर वटि हुननि खे चवणु लॻी त हिकु अहिड़ो साधू ऐं संत उन्हनि खे ॾाख ऐं भुगिड़ा वठी घरु आई ऐं विस्पति देवता जी कथा करणु शुरू कयईं हीअ कथा ॿुधणु वेही रही ऐं कथा ॿुधी सेसा अमृत वठी पंहिंजे घरु आई ॾिठईं त पुटु जे मुख में विधईं त पुटु उथी खड़ो थियो राजा खे सुपिने में चयो त तूं जेकी धीअ बि जेल में विधईं सा बेॾोही आहिनि तव्हांजो नौलखो हार किलीअ में टंगियलु आहे तंहिं करे सुबुह थियण सां खेनि आज़ादु कजो न त त वॾे नुक़सान हेठि राजा सिपाही मोकिले हिननि खे खे आज़ादु गिरफ़्तारु कयो त हिन उन्हनि खां माफ़ी वठी हुनजी धीअ जी शादी सुठे हंधि कराई ऐं हिननि खे नौलखो हार किलीअ में बराबरि मिलियो ॿी माई घरु आई ॾिसे त पुटु जी काई खईं पिया अचनि हिननि खें चयईं त मुंहिंजे अचण ताईं बि कोन तरसिया हिननि चयो त हीअ रखणु जेणी शइ न आहे त हिते माई खेनि चयो त मूंखे पुटु जो पछाड़ीअ जो मुंहुं त ॾेखारियो हिन सेसा ऐं अमृत खणी हिनजे वात में ॾिसो ईश्वर जी कुदरति अमृत सेसा मुख में विझण सां छोकिरो उथी खड़ो थियो होॾां जंहिं माईअ वीरल भॻवान जो अपमानु कयो सा घरु अची ॾिसे त सदंसि पुटु घोट जे रूप में किरी मरी वियो आहे हीअ उछिंगारूं ॾेई रोअण लॻी पुटु जा पारांता कढणु लॻी वीरल भॻवानु राजा खे सुपिने में आयो ऐं चयईंसि त तूं वीरल भॻवानु जो अपमान कयो आहे जंहिंजे करे ही दर्द भोगे रही आहीं इन करे तोखे विस्पति देवता जी कथा करणी आहे ऐं हू प्रसाद हिन हुनखे सत ॾींहं रखियो ऐं विस्पति ॾींहु हिनखे कथा करे हुनखे सेसा ऐं अमृत विधायूं त छोकिरो उथी खड़ो थियो ऐं माईअ विस्पति देवता जी कथा जो अमृत ऐं सेसा हुनजे मुख में विधाईं हिते विस्पति देवता जी कथा पूरी थी बोलो विस्पति देवता की जय